बावखुंग्रि दं नारजांगारि दं दिब्लाय दं गेलेमफुङाव थांखांबाय ओमफ्राय बिनिफ्राइ गैला थाङाख्सै बेयाव था बिनिफ्राइ थांनाय जायाख्सै ओइ मेम्बार फोरजोंसो लांदों बिसोरसो बे बोराय फेन्सन मामानाय दैबाय हैदों फिसोर खालामनायाथ' बे पिकनिक जानो लें लांदों बिसोरनो बोराय बोरायखौ लांदों आरो गोबावसै थांनाया बाब जाबायलै नय बोसोरसोया जाबाय दां बेनिफ्राइ गैया बन्द' जाबाय मानसिया बुर्जा थांदों जानाया बेनोसै पिकनि जाहैबाय जौ बेदर जाहैबाय गारिया लाइन बासजों लांदों गोजान बे फेन्सन मोन्नाय मोन्नायखौ देखायहैदों जायगा नुयैखाय लोगोयाथ' मेला थांथारदों बे बोराय फेन्सन मोनग्रा मोनग्रा गासिबो लाना थांजोबदों नामाबो बे मेम्बार मामा नाम मोनलाय बावला जोब्बाय सोर सोर सोरमोन नामखौनो गैया बाव बावजोब्बाय सोर सोर देखायहैदों फेन्सन जाग्रा जाग्राखौ लाना थांदों हो मा मा नुबोया होनाया नुबोया नुनायाथ' जेबो गैया जायगायासो बे बिदिनोसै दै बल्दार दं मामा दं बेखौसो नुहैबाय आरो जायगाया मोजां पिकनिक जाग्रा दै खाथियावनो जायो हाजोनि दै फैनाय थांनायावबो मोजां मोनदों बेनिफ्राइ थांनाया जायाख्सै लाङाख्सै खेबसेल' देखायहैदों